समय जे हिसाब सां मुंहिंजो जेको योगु अभ्यास आहे उहो ॾाढो मतिलबु विकसित थी वियो आहे पहिरीं मां पंहिंजी नौकिरी कंदो होसि त उन्हीअ हिसाब सां घटि योगु एक्ससाईज़ कंदो होसि पर जीअं जीअं हाणे आफ्टर रिटाएरमेंट खां पोइ मूंखे मतिलबु ॾाढो टाईम मिलंदो आहे उन्हीअ हिसाब सां मां मतिलबु एक्सोसाईज़ जेके आहिनि योग जूं मेडीटेशन जूं इहे मतिलबु कंदो आहियां ऐं पंज छह एक्सोसाईज़ जे अलॻि अलॻि अंगनि लाइ अलॻि अलॻि एक्सोसाइज़ आहिनि उहे मतिलबु कबियूं आहिनि त उन्हीअ सां पंहिंजे जीअं गोॾनि जूं एक्सोसाईज़ आहिनि पेरनि जूं आहिनि टंगुनि जूं आहिनि कमर जी एक्सोसाइज़ आहे ऐं गर्दन जो योगु आहे त उहे योगु अभ्यास करण सां असां जो शरीरु जेको आहे उहो सही हलंदो आहे ऐं पंहिंजी बीमारियुनि खां पंहिंजो बचाव थींदो आहे